नमस्ते और सब बढ़िया है बताओ तुम्हारी दुकान कैसी है

नहीं नहीं आपने सुना बहुत घटिया काम कर रहे हो यार अरे यार ये मुर्गी टंगड़ी घसीटते हुए क्या है हैं ह हाँ हाँ बस केवल लाल लाल दिख रहा है न उसमें चाहे ऊपर से चर्बी ढकेल दिए हो हे हाँ मछली चार दिन की काटते हो बर्फ में दबा कर ये कंप्लेंट में पहुँचोगे अयोध्या कोतवाली नहीं नहीं आराम से नहीं कैसे क्या हैं किस रेट में बेच रहे हो कौन कौन सी मछलियाँ अरे कौन कौन

अरे कौन सी मछली है रोहू किहा है एक सौ बीस रुपये किलो ये कितने दिन की होगी एक हफ्ते की होगी बर्फ़ में रखी हैं तो बर्फ़ वाली पाँच छः की होगी न हाँ बर्फ़ वाली पाँच छः रुपये किलो होगी हाँ और भाई मतलब चूतिया बना रहे हो सोच रहे हो कि हम पहली बार दुकानदारी करने बाहर निकले हैं नहीं तो हमें ये वो नहीं चाहिए बता तो रहे हैं कि वहीं नजर आओगे हमें वैसे नहीं चाहिए हमें नम्बर एक का सामान चाहिए नम्बर एक का पैसा देंगे नम्बर एक का सामान चाहिए हमको अच्छा अच्छा और फिर तो किस किस हैं हाँ किस इस किस दिन किस किस दिन दुकान लगाते हो हाँ और कहीं भी लगाते हो और कही भी लगाते हो

तो चौक में नहीं लगाते तुम मंडी की तरफ

यार सुहावल की तरफ आउट एरिया में हो कहाँ हो अच्छा चलो ठीक है किसी दिन आते हैं हाँ नमस्ते